हेलो हम हम रजनीकान्त झा बाजैत छी गामसँ नेताजी कहलहुँ जे अभी जेना वर्षा भेलैया तऽ वर्षामे तऽ हमर सबकेँ रोड पूरा जाम भए गेलैया घर अङ्गनामे पानि घुसि गेल यऽ बारीझाड़िमे से पानिसँ जलमग्न यऽ नहि निकलैकेँ साधन यऽ नहि किछु से ओहिपर कोनो भी जे अगर आहाँ देतियै किछु नीक काज करैबतियै जाहिसँ कि जल निकासी भए जइतियै तऽ ओएह सन्दर्भमे अहाँसँ बात करना रहऽ की कहलियै वार्ड नम्बर एक वार्ड नम्बर एक जी जी हँ अच्छा दोसर नेताजी वार्ड सदस्य लग तऽ हम तीन चारि दिनसँ गेलहुँ यऽ लेकिन ओहिठाम कोनो सुनवाइ नहि भेल पूरा अङ्गना घर अहाँ एबै तऽ आबिकऽ एकबेर देखि लियौ जे पुरे अङ्गना घर सड़क एक बनल यऽ पानिसँ हँ हँ तऽ ओएह आशासँ आहाँकऽ फोन कयलहुँ यऽ ओएह आशासँ हम हँ तऽ ओएह आशासँ हम आहाँकऽ फोन कयलहुँ यऽ जे देखियै नेताजीकेँ एकबेरा कहियै ओना तऽ हम बहुत घुमलहुँ बहुत प्रयास केलहुँ तऽ कोनो अथी नहि भेल सङ्ग सङ्ग ई यऽ जे वर्षा भेल यऽ नेताजी घर से चुबैत छै इन्दिरा आवास एकटा सेहो दिया दैतियै तऽ बड़ गुण गबितहुँ नहि इन्दिरा आवासमे हमरा नहि मिलल यऽ नामो रहऽ सेहो कटि गेल यऽ कि नाम जुटल यऽ कि नहि जुटल यऽ सेहो नहि लेकिन फॉर्म सब भरलहुँ रहऽ लेकिन ओकरो किछु नहि भेल यऽ हँ ठीके छै नेताजी तऽ एहिपर कनी प्रयास करतियै जे जुड़ि जेतियै आ जेकि हमसब कागजो पत्तर बनबाय लेने छी जे सब इन्दिरा आवासमे लागैत छै सब कागज पत्तर हमर बनि गेल यऽ

हँ हँ चलू तऽ हम अपने कागज पत्तर भेजबाए देब सङ्गमे जे छै से अहाँ आबि कऽ कनी ओ जल निकासी वाला देख लेतियै तऽ किआ तऽ रोड अङ्गना हमर एक बनल यऽ एगदम पूरे पानि पानि यऽ तऽ ओहिके लेल तऽ आहाँकऽ करैये पड़त नेताजी नहि नाला तऽ बनल रहै लेकिन ओ नाला जाम भए गेलैया नाला तऽ बनल रहै लेकिन ओ नाला जे छै जाम भए गेलैया आ रोड जे बनलै तऽ रोड भए गेलै ऊँच आ नाला भए गेलैया नीच आ ओहिमे बालू जे छै सबटा बहि कऽ जे गेलै नाला जाम भए गेलैया जाहि कारण पानि कऽ निकासी नहि भए रहल छै नाला कऽ सफाइ लमसमम े भए गेल यऽ दू अढ़ाइ साल दू अढ़ाइ सालसँ नाला कऽ सफाइ नहि भेल यऽ ठीके छै तऽ आहाँ जे छै से तऽ ओकरा आबि कऽ देखि लेतियै एकबेरा हँ हँ बारिशे कऽ पानि छै ठीक छै नेताजी ठीक छै